جی میرا ذریعہ معاش بجلی پر منحصر ہے کیوںکہ میرا کام ہے کپڑوں پر کڑھائی کرنا اور وہ بجلی مشین کے ذریعے ہوتی ہے جب بجلی کٹوتی ہوتی ہے تو پھر کام نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس انویٹر ہے لیکن انویٹر سب کے پاس نہیں اور ہے بھی تو پھر ان مشینوں کے لیے وہ کافی نہیں